हॅलो आं गूड मॉर्निंग हांव अनुज अनुज राणा उलयतां वास्कोच्यान ते आत म्हाका न्हू म्हाजें जी एस टीन रजिस्ट्रेशन नंबर ते अपडेट करपाचें आसले हय ते म्हाजें पयलीं गॅरेज आसलेलें न्हू ते गॅरेज नांव अनुज गॅरेज आसलेलें आतां तें अनुज मोटर करपाचें आसा तें जीएसटीआयन नंबर म्हाका चेंज करपाचें आहा तें मातशें कशें जाता तें कितें डॉक्युमेंट्स बी जाय पडटा काय आदार कार्ड पॅन कार्ड तूं मात्शें बेगीन करपाक जाय म्हाका अर्जंट आनी किदें प्रोसिजर कितले दीस लागता तेका आनी तुमी ऑफिसान बी येवपाचें पडटा काय थंय तें रेजिस्ट्रेशन फॉर्म बी फील करपाक अपडेट फॉर्म कांय ऑनलायनूच जाता मात्शें कितें म्हाका सांग किदें डॉक्युमेंट्स बी जाय आल्या म्हाजो होत नंबर हेकात कॉन्टेक्ट कर नाल्यार वॉट्सॅप वॉट्सॅपार मॅसेज कर म्हाका ते डॉक्युमेंट्साचो ओके बरें मात्शें बेगीन कर किदें एक्स्ट्रा लागता तें पयशे वयल्यान दिता हांव ओके ओके बरें देव बरें करूं